आङो क'क्राझाराव गोदो थाफै जेननायनिफ्राय मा नुबोआमोन मा देखा जाबोआमोन बेखौ आङो होननायनसै जेनबा आं गोदो मा बायदि नुबोआमोन क'क्राझारखौ आमफाय दा मा बायदि नुखो आङो गोदो बागानसालिआव थाबोबा लामाफ्रा फिसा फिसामोन बा रावनिबो न'आव बांद्राय बिलडिं थिलदिं गैयामोन दा गासिनिबो न'खौ रावनिबो न'खौ सिनायै बायदि जालांजोबबाय सोरबा सोरबा बिलडिं गिदिर गिदिर लुजोबबाय बयबो मालायफ्रा लुजोबबाय आमफ्राय आङो गासिबो दा थांफिनबा आं सिनायनोनो हाला आं सोरनि न'आव सोरनि मा जाखो बेखौ आङो सिनायनोनो हाला आमफ्राय आं दाथ' गोदो बागानसालियाव थानानै दा बबानिफुर गामियाव फैबाय आङो दा हारसा लगाय बर' लगाय थाफैबाय आरो आङो बि जायगायावबो आङो नय बोसोर जाफैबाय बबानिफुराव आमफ्राय हारसाजों बर'जों थायोमोन बिदिनो लामाफ्राबो गैयामोन फिसा फिसा सोरनिबा न'जों सोरबा हारसानि न'जों सोरबा माबानि न'जोंसो थाबाय नांगौमोन आमफ्राय बे नय बोसोराव आं दा नुबोबाय बबानिफुराव ओरैबादि लामायाबो अबेबा अबेबाजों ओरैबादि मोजां जाबाय दासिमबो अबेबाजों एसे दङ ओमफ्राय ओरैबादि न' फिसा फिसासोमोन आं फैजेननाय समाव दा ओरैबायदि डेब्लाब जाबाय बिलडिं गोजौ बिलडिं मोजां मोजां लुजोबबाय दा बयबो ओरै थांबा ओरै लामा ओरै थांबा ओरै लामा ओरैबादि मोजां जाजोबाय क'क्राझाराव दा जेनोबा ओरै माबा थाबाय एमारेम थाबाय सिबिल हस्पिटाल बो दं सिबिल हस्पिटालाथ' गोदोनो दंखायोमोन आमफाय दा एमारेम हस्पिटाल जाबाय केन्सार हस्पिटेल जाबाय दा ओरै माबा बाजारफ्राबो बिसाल जाबाय सिटि लाइप जाबाय बाजार इन्डिया जाबाय ओरैबादि बाजार दखानफ्राबो फिसा फिसामोन दा देरजोबबाय ओरैबो ओरैबो ओरैबो लामाफ्रा ओरैबादि मोजां जाबोबाय आरो आंदा नुबोबाय बिदि ओरैबादि मोजां लामा गोदोथ' बिदियानो गैयामोन आमफ्राय आं नैबे नय बोसोरफोरनि सिगांनिफ्राय ओरैबादि मोजां नुबोबाय आरो लामाफोरखौ ओरैबो ओरैबो ओरैबो दा मानि बिराद मोजां जानानै दङ क'क्रझारा ओरैबो ओरैबो जेनोबा गासिबो जानांगौ बेखौ मोनो जा सोरबा बाहाबा थांबा बेखौबो मोनो सोरबा हस्पिटालाव थांबा हस्पिटालाबो मोनो दा जेरोखोम बिदिनो जानानै थाथों आरो मोजाङै मोजां सोरबा लुनांगौ बाबो लुबावनो हाथोंसै मोजाङै मोजां जाथोंसै दा जेरोखोम ओरैबादि मोजां जाबोबाय आरो जोंनि जायगायावबो आगोलावथ' हारसाफोरजों बर'फोरजों बिदिनो लामाबो गैया माबो गैयमोन दा मा लामा बानायबाय बिलडिं लुफै जोबबाय बयबो बिलडिं जाजोबबाय मोजां मोजां बिलडिं जाजोबबाय बेनोसै आरो बेखौनो आं होननानै फोजोबबाय